हमारे खेल से खेलने से क्रिकेट खेलने से मानसिक संतुलन जो होता है ये सब सही रहता है ये जो गैस वगैरह होता है गैस को सुधार पेट उट में गैस वैस नहीं होता उससे शरीर सन बहुत ही ठीक रहता है आगे चलके भी ये खेलते हैं संतुष्टि भी खेलकूद में ही खेलना चा खेलते हैं कोई खेलते भी हैं ये इससे जो मानसिक संतुष्टि है वो भी ठीक रहता है आगे भी चल के भी तब भी आगे खेलते भी रहिए आगे तक आगे चलते